हँ गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते हँ नमस्ते जी हम कहलिय की हमरा इतिहास विषय मे हमरा बड़ा इंट्रेस्ट हय त हम चाहै छी की नालन्दा जे यूनिवर्सिटी है नालन्दा यूनिवर्सिटी के पूरा विश्व मे नाम है हमसब सुनले छी लेकिन एकरा बारे मे हमसब विस विस्तार से जनैला चाहै छी तऽ अपने एहिमे हेल्प करू हमरासबके बताउ हम तऽ छी टेंथ के जी जी पाँचवी सदी मे बहुत पुराना हो गेलै जी ओहो विदेशी भी पढ़े अबथिन एहिमे ओ बा हूँ हूँ बताउ आ ई यूनिवर्सिटी मे आ जेकर मतलब है की अपन भारत जे है बहुत आगे रहै शिक्षा के क्षेत्र मे ओहि समय हँ अच्छा बाप रे बा ई त बहुत बरका बात बताए रहल छी अहाँ अच्छा यूनिवर्सिटी के नष्ट के केने रहै ई यूनिवर्सिटी के जला ऊला देने रहै सुनै छी नष्ट मने आग लगलै तऽ ओहिमे छओ महीना तक जलते रह गेलै यूनिवर्सिटी एकर मतलब है की एहिमे बताउ ई मुस्लिम आक्रान्ता रहै ने बख्तियार खिलजी लेकिन ई ठीक बात न भेलै हूँ आ ई छओ महीना जलते रही गेलै एकर मतलब पुस्तक के संख्या बहुत जादा रहल हेतै एहि यूनिवर्सिटी मे हँ ओ एहि मे मने जे सनातन धर्म सँ जुड़ल वैज्ञानिक पद्धति वला जे बुक सब है एहि से जे है सनातन धर्म के बहुत बात अभी ओकर जवाब न मिल पबै छै ईहे कारण ऊसब बुक रहतियै तऽ बरा मदद मिलतियै अभी पूरा विश्व के ठीक ठीक है जी धन्यवाद